ناسک ضلع کئی تعلیمی اداروں کی پیشکش کرتا ہے بشمول اسکول کالج اور پیشہ ورانہ تربیت کے مراکز دہلی پبلک اسکول جیسے ممتاز اسکول اور کے ٹی ایچ ایم کالج جیسے کالج متنوع کورسز فراہم کرتے ہیں یونیورسٹی کے اختیارات میں یشونت راؤ چوہان مہاراشٹر اوپن یونیورسٹی شامل ہے اداروں اور سطحوں کی بنیاد پر اسکول کی فیسیں بڑے پیمانے پر مختلف ہوتی ہیں تہذیبی کورسز میں انجینئرنگ میڈیکل کامرس اور آرٹس شامل ہیں کریئر کے خواہشات اور مقامی صنعتوں کے مطابق لوگ ان کورسز میں ایڈمیشن لیتے ہیں